हाँ मैंने अपनी बहन की तैराकी सिखाने में मदद करी थी और जब वो छोटी थी मैं पहले सीख चुकी थी तो बाद में जब मैंने उसको भी सिखाया था और मैंने डूबने जैसी कठिन परिस्थितियों का अनुभव किया था एक बार जब मैं सीख रही थी तब एक बार मैं जब दूसरे किसी जगह जब मैं नदी में चालू करी थी मैंने एक बार नदी में तैराकी की थी तब मेरा एक बार एक ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई थी जहाँ मैं डूबने लगी थी लेकिन मुझे मेरे पापा ने बचा लिया था उनने फिर मुझे तरीके सिखाए कि किस तरीके से करनी चाहिए बड़ी जगहों पर गहरी जगहों पर और मैंने ऐसे फिर जब मैं अपनी बहन को भी सिखा रही थी उसके साथ भी ये मौका आया था कि जब वो ऐसी बड़ी जगह पर कर रही थी तो उसको भी बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था तो मैंने उसकी भी मदद की थी उसको मैंने वही चीज़ें सिखाई जो मेरे जो पापा ने वो तरीके सिखाए थे वही मैंने उसे सिखाए कि इस तरीके से तैराकी की जाती है तभी आप अच्छे से तैराकी कर पाओगे